जैसे पूर्णियाँ जाना छै पूर्णियाँ जाना छै तऽ रानी पत्रा या पूर्णियाँ या कटिहारमे कहिं तऽ जाना छै जैसे साधन नहि छै साधन नहि छै जाइ के तऽ एगो हमरा टैक्सी या टेम्पू रिजर्व करना छै रिजर्व करना छै रिजर्व करलियै बोललै एक एक हजार टाका लेबौ पहुँचाइ देबौ आनि देबौ जैति जाना आना एक हजार लेलकै रिजर्व करिलियै तऽ रिजर्व कैरिके तब जाकऽ गेलियै पूर्णियाँ पूर्णियाँसँ घुमि फिरिके वहाँसँ पूर्णियाँ गेलियै पूर्णियाँ पूरा जाकऽ एलियै घुमि फिरिके टैक्सी रिजर्व करलो छेलियै